हालो आं आनी कितें कसली धाकटी काय व्हडली रेट आठ हजार तिनशीं रुपया आसा व्हडलेचो आनी धाकटेचो आहा सात हजार दोनशीं रुपया आं कमी म्हळ्यार कित कमी म्हळ्यार कितली कमी पांच हजारान जावचें ना बाय इतले कमी जायना गो बाय शंबर रुपया दोनशीं रुपया कमी करपाक शकता हेचे वयर जायना विथावट गियर धा हजार तिनशीं रुपया आं गियर सॉरी गियराचे आनी विदावट गियर सात हजार चारशीं रुपया आतां तुका जाय कसली तुका व्हडल्यांची जाय काय धाकट्यांची जाय किदें म्हणटा तें पळय तर तूं अशें आसा

ना डबल सीट जाय मुगो काय सिंगल शीट हय दोनूय येता डबलूय सीट येता सिंगल सिटूय येता खंयची जाय तुका ती सांग न्हू मागीर कितले तुका धा हजार सातशीं रुपया दिवं तितले कमी जायना गो बाय म्हाका म्हाका परवडोंक न्हू बाय आं एक काम करूं गियराची इकरा हजार आहा मात्शी कमी करून दिवूं कितले धा हजार साडे सात साडे साडे इतलें कमी जायना बाय चोड जाता मुगो ते ना तशें न्हू बाय किदें आसा पळय तूं उलयता तें सारकें उलय गो तशें कांय ना पूण म्हाकाय मातशें कितें उरोंक जाय न्हू बाय हांवूंय धंदो करता म्हण म्हाका दुकानाचें भाडें आहा आनी हें आहा तें आहा तूं जाणा परते कामदार आहा मणीस न्हू काम कामदार आहा न्हू गो कामदाराचे पयशे दिवंक जाय बाय परते

परतें कितें आसा परतें कामदार आहा तेंचे पयशे आसा दुकानाचे पयशे आहा भाडें आहा जाय परवडोंक जाय न्हू ना बाय इक इकरा हजाराचे ते तुका तिनशीं रुपया कमी करता पांच हजार धा हजार तिनशीं रुपया करता जाता ना तितलें कमी जावचें ना बाय ना जाल्यार दुसरे कडेन पळय तूं आनी किदें करतलें ना इतलें कमी न्ही तशें न्हू ना णव हजारांक जाल्या तुका सादी गाडी येतली सायकल येतली मुगो तशें न्हू णव हजारांक सादी सायकल येतली आगो पूण म्हाजी हे क्वॉलिटी पळय न्हू सामान पळय न्हू सामान पळयतगी तुका कळटलें न्हू सामान म्हाजें पळय मुगो सामाण तुका नांव ना सामाना नाका पळय इतले भितर जाता जाल्यार पळय तुका णव हजार दिता णव हजार तुका तुका म्हणून तुका म्हणून कमी केलें णव हजार आनी आनी म्हाजे कडेन कांय जायना एक काम कर आयलें नाका आनी पयलें नाका आं साडे आट हजार रुपया दी आनी तुकाय नाका आनी म्हाकाय नाका तर किद्याक तुमी हें करता आमचेंच न्हू गो म्हाकाय बरें दिसना तें हें करपाक तुका जालें आं तें बरें आसा पावोपाचें पूण फाल्यां साडे आट हजार आट ते दिता मुगो मागीर साय ना सायकल हाडून दवरता सायकल काडून सायटीक दवरता कित्याक तूं मागीर मरे तें परती मागीर दुसऱ्याक कोणाक तुमी मेळची ना आं आनी मागीर दिली जाल्यार मागीर मेळची ना फाल्यां येता परत पळोवपाक बरें केन्ना येता पळोवपाक तर फाल्यां आं फाल्यां बेगी जाता तितले बेगी यो मात्शें आं बरें तर आं चल बरें डन